हैलो हैल्लो नमस्ते केह् हाल चाल ऐ हां जी मैं ठीक आं तुस दुकान उप्पर ओ हां जी हां जी मैं ना इक कम्म हा मी ना कोई गलीचा चाहिदा हा अपने कमरे लेई ते मिली जाग दी दिक्खी लाओ अपनी कोई मतलब रेंज एह् सत्त अट्ठ धोड़ी बनी जा हां जी हां जी शैल शैल होना चाहिदा मतलब इ'न्ना ज्यादा मैहंगा वी नी होऐ इ'न्ना ज्यादा सस्ता बी नी होऐ ठीक हां जी नेईं नेईं अंदर गै पाने पाना ऐ ठीक ठीक अजें थोह्ड़ा ना मि कम्म ऐ घर थोह्ड़ा ते तां करियै मैं आई नी सकदी तुस थोह्ड़ा दिक्खेओ के दो तिन दिन धोड़ी अगर मि टाइम लग्गग ते फिर मैं आगी ते फिर हां जी दिक्खी लैयो गलीचा बी इ'य्यां ना निक्का गै चाहिदा ज्यादा बड्डा नी चाहिदा ऐ

हां नार्मल गै इ'य्यां अंदर पाने लेई चाहिदा ऐ फिर बाद बिच बाकि दिक्खी लैगे हां जी हां जी और हां ओह्दा ना कलर कोई दिक्खी लैयो शैल होना चाहिदा हां जी हां जी हां जी ठीक ऐ ठीक